त मूंखे पटाटा घणे अघि में मिलंदा हांजी दुकानु घणे वजे खुलंदी हांजी त मुंहिंजी सहुलियतु कमु हाणे मां ऐं ॾींहुं खां सुबुहु ॾह वजे अची सघां थो तव्हां वटि हा मां पहिरीं त पहिरीं त मूंखे शइ सुठी खपंदी आहे ऐं अघि व्याज बि खपो तव्हां वटि हूअ मिली सघे मूंखे शइ मूंखे शइ क्वांटिटीअ में अने सस्ती खपे उहे तव्हां मूंखे ॾींदव त पोइ मां अॾु त वटि त सुभाणे मां खरीदरी करणु ईंदो तेॾीमहिल त वठंदोमाव ई जो मूंखे तव्हांजो कमु सुठो लॻो त अॻियां मां तव्हांजो रेगुलर ग्राहक थी वेंदोमाव त मूंखे सुभाणे लाइ टमाटा खपनि चङा त वरी मां उन टमाट टमाटनि में मां ताम केरेट सिस्टम सां ॾींदोव या किलो जे हिसाबु सां ॾींदव मूंखे हिकु केरेट घणे में पवंदो छह सौ रुपए हिकिड़ो केरेट मूंखे केरेट में त चङा खपनि मूंखे सुभाणे ॾींहुं में ई मूंखे पंजाह कैरेट खपनि न न हाली हाली पंजाह ई ॾियो मूंखे हुनमें तां घणो अघि चयव टीह रुपिया हिनमें कुझु घटि कोन्ह थींदो मूंखे ई चङो त बि मुंहिंजे क्वांटिटी जे हिसाब सां अघि मूंखे चङो थो लॻे हा मूंखे त मूंखे तव्हांजो पंजवीह रुपिया अघि भरे ॾियो त मां सुभाणे मुंहिंजी गाॾी मोकिलिया हाणे तव्हां मूंखे तव्हांजो माल हुनमें विझी ॾियो मूंखे पंजवीह रुपिया अघुि ठीकु थो लॻे मुंहिंजी क्वांटिटी जे हिसाबु सां न न न न हा ॿियो ॿियो हीअ त ॻाल्हि हुई टमाटनि जी अहिॾियूं मूंखे घणियूं भाॼियूं खपनि मूंखे मिर्च पटाटा थूम सभु मूंखे भाॼियूं खपनि सभु तव्हां वटि मिली वेंदियूं इनजो मां पेमेंट मां कीअं कंदोमाव मां जो पूरो मां पहिरीं माल ॾिसंदमि सभु जाचिंदमि पोइ मां तव्हांखे पैसनि जो ॾींदोमाव अच्छा ई त हाणे मां सुभाणे अचांव तो तव्हां वटि खरीदी करणु हांजी जय झूलेलाल